پہلے گاؤں گاؤں میں کنویں ہوا کرتے تھے لوگ پانی کے لیے لائن لگاتے تھے اور باہر رسی ڈالتے تھے پانی کے لیے بالٹی میں پانی نکالا کرتے تھے اور بہت لمبی لمبی لائنیں لگایا کرتے تھے کہ اب اب ہماری باری آئے گی ہم لوگ پانی اب لیں گے کافی کافی ٹائم ہو جاتا تھا انہیں صبح کے لائن دو پہر کو جا کے ختم ہوا کرتی تھی پہلے وہاں کچھ سویدھا نہیں تھی اب تو خیر یہ ہے کہ ٹنکی وغیرہ لگ چکی ہیں تو لوگ اب ہر گھروں میں موٹر وغیرہ ہے تو اب ایسی کچھ بھی وہ نہیں ہے اور بجلی سے پانی کھینچا کرتے ہیں اب اور پہلے ایسے ہوا کرتا تھا جب کنویں میں سے پانی نکالتے تھے کہ لوگ اپنے سروں پر مٹکے رکھ کے لایا کرتے تھے ان سے پانی نکلتا تھا اور یہ امید تھی کہ ہاں نکلے گا تو اس وجہ سے نکالا کرتے تھے جب تو انہیں بہت بہت ٹائم ہو جایا کرتا تھا لوگ پیچھے کھڑے ہوئے پریشان کہ ایک تو اتنی دھوپ اور اب بھی پانی کا کوئی اتا پتا نہیں ہے